मैंने एक फ़ैन ख़रीदा जो कि है तो बहुत अच्छा कम प्राइज़ में भी मिला हवा भी अच्छी देता है वो कुछ दिनों तक हवा अच्छी दिया लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी लो होती गई और वे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा मेरा फ़ैन बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करने लगा और उसके लिए फिर वो जो बहुत ज़्यादा बिजली खीचने लगा जिस से बिजली बिल भी मेरी बहुत आ रही है लेकिन वो हवा शुरुवात में अच्छा देता था लेकिन अब उस की क्वालिटी धीरे धीरे लो हो गई शुरू में इस की क्वालिटी अच्छी थी और इस का रंग वंग सब उड़ गया है और ये बहुत धीरे से पंखा चल रहा है इस लिए ये पंखा है तो ठीक लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है